आङो मोनसे समावहाय आंनि लोगोजों ओरैबायदि खामानि मावबाय जाबायदि मानसिरा बियो माने बिनि दारै जाय खामानिखौ मावगोन बियो खालि आंनिल' उल्था मावो मावनांगौवानो देनजारसो बेजों आरोबाव बिनि सासे बेजों थाफाग्रा दंबावयोसो बेनाथ' फाग्ला होन्नांगौ ना मा होन्नांगौ मावनो नागिरब्ला खामानिनि उल्थासो थाखायो बियो जेरै थिनो बिनि उल्था बिसोरजों खामानि सामलायनायाव जोबोत खस्थ' दङ' खिन्तु आङो माने बेफोरबायदि गामि सिङाव थाग्राखाय बेफोरबायदिखौबो बांद्राय माबा नङा आरो आंनि थाखाय खिन्तु गुबुनफोरनि थाखायब्ला जानो हागौ खोमा बेफोर खिन्तु आंनि थाखाय बांद्राय माबा नङा खिन्तु मावनायाव बेबायदिनो गोबांथार खस्थ' मोनो दा गामि सिङाव जोंनियावहाय जोंनि गामिनियानो साफ्रोमबो हमनो थाङोब्ला एसे रोंनायफ्रा खम नालाय बुजिनायफ्रा खम नालाय माने जों जेरै सानो जोंनि उल्टासो सानखायो थार्मेन बिसोरखौ सामलायनांगौबा बा बिसोरजों गोरोबफानानै थानांगौब्ला बिसिनि गेजेराव गोबां मिला मिसानि गेजेरजोंसो सलिलायनांगौ नालाय दा बेवहाय गोब्राब फैयो आरोखि दा ओंखायनो आंनि बेलायावहायब्ला बा आङो माने बांद्राय माबा नङा खिन्तु आह गामि हिसाबै गामियावथ' गोबां रोखोमनि थायो ना सोरबा जौ लोंनाय सोरबा ओंखाम जानाय हाबा हुखा सावरि बादारियाव माबा उल्था उल्था मावग्रा बेफोरबायदि आ थाबाय थाखायो दा बिदिनो गोबांथार रोखोमनि मानसिफोर जोंनि गेजेराव नुजाथियो आरो दा बेफोरनि गेजेरजों जोङो मा होनो मोनलाय खामानिखौ सोलिनो गोनां जायो